जी हाँ मैंने हाल ही में एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदा है जो रेडमी कंपनी का है और ये सबसे अच्छा मोबाइल है मेरे लिए और जो कि मुझे दशहरा के अवसर पर सस्ती कीमत पर मिल गया है पंद्रह हज़ार का मोबाइल था ये जोकि मुझे दस हज़ार में प्राप्त हो गया है और इस रेडमी के मोबाइल फ़ोन में आपको पीछे का कैमरा थर्टीन एम पी और सेल्फी फाइव एम पी का मिल जाएगा और इसकी स्क्रीन भी बहुत अच्छी है सोलह पॉइंट फिफ्टी ऐट सेंटीमीटर का हेच डी डिस्प्ले है और स्टोरेज की बात करें तो टू जी बी रेम के साथ थर्टी टू जी बी इंटरनल मेमोरी भी इसमें अवेलेबल है और इसका जो बैटरी है वो फाइव थाउज़न्ड एम ए हेच की है और इसे खरीदने पर आपको कुल एक साल की वॉरंटी मिल जाएगी और इसे खरीदने के बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे इस मोबाइल के साथ मिला है बहुत अच्छा मोबाइल मुझे परचेस किया है मैंने